हँ अहाँके जे ऑडियो रहए ओ हमरा बड़ नीक लागल आ हम ओहिसँ बड़ा उत्साहित छी बहुत सुन्दर ओकर हरेक चीज़ हमर बड़ पसन्द भेल तऽ हमरा एक़रा दिलसँ चाहै छी जे बड़ नीक ई छै सारा बेबस्था बढ़िआँ अइ एकर हम बड़ पसन्द भेल अछि ऑडियोसँ